کھانا پکاتے وقت اچھی طرح پہلے اپنے ہاتھ دھو لینا چاہیے پھر برتن کو اچھے سے صاف کر لینا چاہیے اور کھانا پتا پکاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر رکھنا چاہیے اور کاٹن کے کپڑے پہننا چاہیے اور کوکنگ ایپرون کوکنگ ایپرون بھی پہننا چاہیے اور کھانا بناتے وقت اپنے آپ کو آنچ سے دور رکھنا چاپیے گیس اسٹوپ سلگاتے وقت لائٹر کا استعمال کرنا چاہیے اور سبزی کٹ کرتے وقت اپنے ہاتھ ہاتھوں کو گلوس پہننا چاہیے اور کٹنگ بوڈ سے کٹ کرنا چاہیے اور اچھی طرح سے برتن دھو کر ترکاری سبزی وغیرہ صاف اچھے سے پانی سے دھونا چاہیے اور اچھا پانا صاف یوز کرنا چاہیے اور کھانا پت پکاتے وقت اپنے آپ کو بھانپ سے آنچ سے وغیرہ سے بھی بچانا چاہیے